रेडियो त मां वधीक न ॿुधंदी आहियां ऐं ॿुधंदी हुअमि मुखे रेडियो में पुराना गाना ॿुधण जाम वणंदो हुओ उन सां मन खे शांती मिलंदी हुई हाणे मां टीवी वधीक ॾिसंदी आहियां टीवी में मुंहिंजो पसंदीदा प्रोग्राम अनुपमा आहे कुझु टाइम पंहिरियों ताईं मां सोनी टीवी ते उन दिनो की बात है ॾिसंदी हुअमि उहो सिरियल बि मूंखे जाम वणंदो हुओ इन करे वणंदो हुओ छो त उहो मुंहिंजे ज़माने जो हुओ उन जे टाइम ते मोबाइल न हूंदा हुआ कीअं ॿार खेॾनि था लड़नि था वणंदो हुओ अॼुकल्ह त ॿार मोबाइलनि में ई पया हूंदा आहिनि पर हाणे मुंहिंजो फेवरेट कार्यक्रम मुंहिंजो पसंदीदा कार्यक्रम अनुपमा आहे मुंहिंजो पसंदीदा कार्यक्रम अनुपमा इन करे आहे छो त उनमें सम्झाईंदा आहिनि की रोज़मरह जी ज़िंदगीअ में रोज़ु असांजे ज़िंदगीअ में काई न काई तकलीफ़ त ईंदी ही रहंदी काई न काई मुश्किलु त ईंदी ही रहंदी असांखे उन्हनि तकलीफ़ुनि उन्हनि मुश्किलुनि खां ॾकणो न आहे उनखे मुंहुं ॾेअणो आहे ऐं ज़िंदगी गुज़ारणी आहे असांखे वॾण जो सम्मान करिणो आहे असांखे पैंजे वॾनि खे इज़त ॾियणु खपे असांखे पंहिंजी नंढनि खे प्यारु ॾियणु खपे ऐं सही गलत सम्झाइणु खपे असांखे हमेशह सही जो साथ ॾियणु खपे सही जो साथ ॾियण में मुश्किलूं ज़रुरु ईंदियूं आहिनि पर असांखे पुठियां न हटण खपे ज़रुरी आहे ज़िंदगीअ में सही जो साथ ॾियणु इन करे मुंहिंजो फेवरेट मुंहिंजो पसंदीदा कार्यक्रम अनुपमा आहे